अपन देशके जेना एक हिस्सा छै पूर्वी क्षेत्र ओहिमे पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमे पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमे कहिऐ बहुत सारा घुमएके जगह छै जेना एक ओहिमेसँ उत्तरके क्षेत्रमे अगर अपने जाइऐ तऽ कश्मीर मिलैत छै तऽ कश्मीरके तऽ पूरा दुनिआमे चर्चा होइत छै होइत छै स्वर्ग मानलो जाइत छै ओकरा तऽ हर कोइ जाइ लए चाहैत छै कि कश्मीर जाउ घुमए लए घुमए लए तऽ सभके मन रहैत छै कश्मीरमे एकसँ एक जगह छै घुमए लए सभकेँ मन रहैत छै तऽ हमरो मन रहैत छै कि अगर कभी कभी एक मौका मिलतै तऽ कश्मीर एक बार जरुर जेबए घुमए लिअऽ बहुत सारा घुमए बला जगह छै ओएह एक ओएह पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमे ही लद्दाख भी छै लद्दाख भी बहुत घुमएके मन करैत छै सभकेँ लेकिन हमरा अगर एक बार जाइके कही मौका मिलतए तऽ एक बार कश्मीर जरुर जेबए कश्मीर जेना सुनए छिऐ सभी बोलए छै दुनियामे भी चर्चा चलैत छै कि कश्मीरके स्वर्ग मानलो जाइतछै धरतीके तऽ एहि लिए जे छै बहुत मन करैत छै कि कभी अगर एक मौका मिलतै तऽ कश्मीर जरुर जेबए